मेरे घरै ले ते मेरा परोआर जेह्का ऐ ता अस साढ़े तेहार बनांदे जिन्ने साढ़े हिन्दु धर्म च जिन्ने बी साढ़े तेहार होंदे अस सारे तेहार बनांदे ठीक ऐ ते देआली होई देआली साढ़ा सारें शा जेह्का बड्डा तेहार ऐ देआली उप्पर अस केह् आखदे पूरे घरे सफाइयां करदे उसदे बाद सारे न्हौंदे धोंदे पूरे कमरे चमकांदे घर पूरा सजांदे दीपक लांदे पूरे घरै उप्पर मतलब घर इयां मैह्ल बनाई ओड़दे उस दिन देआली आह्लै तेहार उप्पर ते उ'आं गै लोह्ड़ी उप्पर अस केह् आखदे ओह् बनांदे किश चौलां किश तरचौली बनांदे वोह्ड़ी उप्पर तरचौली होंदी जेह्की चौलें बनदी ओह् ओह् तरचौली बनांदे ते होर केह् आखदे तरचौली खलांदे सारे निक्के जागतें भुग्गा बर्त होंदा जि'यां भुग्गै बर्तै च भुग्गा बनांदे ते उसदे बाद होली उप्पर होली उप्पर ओह् खेढदे अस रंग लांदे इक दूए ते देआलियै उप्पर जि'यां किश खाने बनांदे शैल कोई खीर होई ते कोई ओह् होई गेआ मिट्ठे चौल होई गे मतलब मिट्टा बनांदे साढ़े कोई बी तेहार होऐ तेहारें उप्पर किश शैल चीज मिट्टा गै बनांदे अस ते होर केह् आखदे इक दूऐ कन्नै मिलदे देआली उप्पर अस मतलब कुसै कुसै नै मिलने बी जंदे उठी रक्खड़ियां होई गेइयां रक्खड़ियैं उप्पर केह् आखदे ओह् बनांदे इक दूए रक्खड़ी बनांह्दे ते भैनां औंदियां भ्राएं नै मिलने इन्ने दूरा दूरा कोई रक्खड़िया तेहार मतलब एह् तेहार साढ़ै हिन्दु धर्म च बड़े सारे होर बी बड़े तेहार न जेह्के अस सारे किट्ठे होइयै बनांदे ते मतलब जैदातर तेहारें उप्पर अस केह् करदे कि अस अपने घर गी शैल साफ करदे ते सारे मिलदे किट्ठे होंदे कन्नै ओह् करदे किश खाने शैल बनांदे मिट्ठा बनांदे किस पूड़ियां बनांदे आलू बनांदे नेह् नेह् चीजां अस बनाई ओड़दे अपने तेहारें उप्पर